जों माने बिदिनो टाउनफ्राव इसे थांनो नायनो बेरायलाबायनो लुगैयो थांनोलाय मोजां मोनो नाथाय थांनो हाया दा थांनायाथ' थांब्लानो जाया मानोना थाखा फैसानि खोथा दङ थाबायलांनोबोथ जाया ओंखायनो सम लानानै बिदिनो बङाइगावफ्राव क'क्राझार काजलगाव जों बेरायला हैयो आरो गोसोफोरखौ सान्थि जानायनि सामफ्रामबो हाजिरा मावग्राखाय जोङो खामला मानि हाजिरा मावबोला साराय फासथा बायदि समाव बे जोंनिया बेंथल खाथियावनोखानालाय जों बेंथलावनो बेरायो गोसोफोरखौ सान्थि खालायो जों दस्थेयैनो माने बेंथलआनो जोंनि गोजान टाउनबायदिखासै आरो बेंथलावनो दा बरथ'मान बेवनो थानानै मोजां मोननांगौबो जायो मोजां मोनो आरो साहा थाहा लोंनानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै बेबायदि आरो दा जोंनियाथ' सब समाय जों ओरै ओरै बेरायनोबो हाया गैयै मानसिखाय बेनो आरोखि